साढ़े घर टूटियां दा पानी आंदा ते ऐ मतलब इ'यां इ'यां ऐ कि अस असें लोआई दी ऐ मोटर ते साढ़े घर नलका बी ऐ ते जेह्ड़ी मोटर लोआई दी ऐ उ'दे कन्नै जेह्ड़े नल नुल ऐ जेह्ड़े जुड़े दे उ'दे कन्नै अस न्हाने न्हुने आस्तै पानी ओह्का बरतने अस ते पीने पुने आस्तै बी ओह् होंदा नलके मतलब म जेह्ड़ा मता होंदा ओह् अस नलके नलका गै बरतने उ'दे बास्तै बाकी टैंकी ऐ टैंकी जेह्ड़ा पानी होंदा ओह् अस उ'दे कन्नै बी टूटियां जोड़ी दियां लेकिन ओह् अस न्हाने न्हुने बास्तै जां फिर इ'यां बाकी कम्में आस्तै कपड़े कुपड़े धोने आस्तै बाकी ओह् पानी पीने हैनी अस